हेलो हेलो सर

हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए सर क्या काम है यस जी हाँ हाँ हाँ जी हाँ आ रही है आ रही है बोलिए बोलिए

अच्छा तो मतलब जब से खुलवा जब से ही चल रहा है माइनस में अच्छा कृपया आपका अकाउंट नंबर बोलिएगा दो मिनट ज़रा हाँ एक बार फिर से बोलिएगा हाँ हाँ आख़िरी के दो डिज़िट वह आपने टेन ही डिज़िट बोले

हाँ सर देखा मैंने आपका चेक करा आपका जल्दी ही ठीक हो जाएगा हाँ आपने अभी आपके

हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर

सर हम माफ़ी चाहते है लेकिन आपके पैसे जल्द ही वापस आ जाएँगे नहीं ऑनलाइन ही हो जाएगा काम हाँ हाँ आपका पूरा नाम बताइए जी आपका क्या होता मोबाइल नंबर बोलिए हाँ ठीक है मैं आपका फ़ॉम भर देता हूँ आपके पैसे तीन दिन के अंदर में आ जाएँगे आपके एकाउंट में और आपका माइनस का जो अकाउंट था